हैलो नमस्ते सर हाँ सब सर कैसे हैं इस समय गन्ना तैयार किये हैं इसमें सर ये जो पत्तियां हैं इसमें कीड़े खा जा रहे हैं तो इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करें तो सर इसका जो घाम खुला इसमें भी छोड़ सकते हैं कि मौसम वातावरण रहे ठंडा रहे तभी छोड़ सकते हैं इसका क्या अनुपात है कैसे मिलाएं जी सर हाँ ठीक है धन्य